जोंना न'खराव साबा दं आरो साबायाव एखमब्ला आंबो सङो फिसाजोबो सङो फिसाजो उन्दै सङो गिदोरबो सङो नों आं संलाय फिसाफोर संलाय सङो फुंआव सिरिसे जायो नालाय बानलु बाथोनबाबो ओंख्रि गोजां एखमब्ला ओंख्रि गोजांजोंबो जायो ओंखाम गोजां गैयाब्ला संख्रि नांगौ जाहोयो आंनो सङो आरो फुंआव बांसिनानो आंनो जायो संनाया आमफ्राय सानसुआव फिसाजोफोर सङो नै एखमब्ला नारजै अमा बिदि जायो आरो गोथाव मोनो एखमब्ला अनद्ला अनद्ला संबाय नाथुर गोरान एखमब्ला माबा दाथ' लाफा ओंखाराखै लाफा ओंखारब्ला लाफा लाफा गोबाब जायो फाजा जायो मैद्रुबो जायो बायदिसिना संनानै जायो आरो मुलाबो जाबाय एखमब्ला खफिबो संजाबाय एखमब्ला ओरै बायदिसिना हाग्रा बंग्रानि नाफोरजों संजाबाय बिदैफोर फुदुंनानै लोंलाबायबाय जाबाय बाथोन जालाय जहल जालाय लाब्रा जालाय जाबाय बिदिनो हाग्रानि मा मैगं दं बेखौ जाजाग्राखौ जाजोबो आरो जानो मोजां मोनो

एखमब्ला उदासि गोखा फिथाइ स्ख'स आलु लाब्रा खुमब्रा एखमब्ला एखमब्ला खफि आलु लाब्रा एखमब्ला दाउ एखमब्ला बोरमा एखमब्ला ब्रयलार दाउ बिगुर जालाय आथिं खर' जालाय मोदोम जालाय जायो आरो एखमब्ला ना खर' एखमबा फिश लाबोयो जेरै मोजां मोनो बेखौ जायो बायदिसिना रोखोम संनानै जायोआरो जहल जालाय बाथोन जालाय दालि जायो सबाय बिमा आमफ्राय दिंखिया जायो सिबुं जायो आजोनाय हाग्रायाव मा मैगं दं बिलोफ्राव मा मैगं थायो बेखौ जायोआरो आजोनाय मानदे सिबुं मैगं ओमफ्राय एलांसि एलांसिखौ मोजां मोनो आमफ्राय नै माबा हाग्रानि बिसर दैआव थाग्रा बे मा मैगं होनोमोनलाय बेसर दाबा बेसर दाबा जायो एखमब्ला सिब्रु जायो खेरादाफिनि जायो मैखुन थालिर मैखुन थुरिबारिनि मैखुन जिगाबनि मैखुन बेखौ जायो आरो गोथाव मोनो मैथाजों जालाय ओरैनोबो एवजानो मोजां मोनो दाथ' हाथायाव फानलाबायफैयो नालाय सोब बुसथुखौनो दा माबायाव फोथाराव खानानै मोनजाला नालाय बायनानैसो जानांगौ बायनानै लाबोयो आरो एखमब्ला बे मानसि माबानाय जिगाबनि मैखुन आमफ्राय बे गोबोरखिनि मैखुन बेफोरखौ बायनानै जायोआरो दंफां मैखुनफोरखौ बायनानै जायो गोथाव मोनो अनद्लाजों जालाय फाजा जालाय गोथाव मोननायखाय जायो आरो जायजोंनो मिजोंनो एवनानै जायो आरो संनानै जायो